बागवानी के विकास के लिए पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बागवानी लगाना प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रही है उसको बचाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और जल संचयन के माद के लिए पर्या बागवानी लगाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है और इस दौर में तो और भी अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है भू गर्भ जो जल की स्थिति है उसमें भी कमी आ रही है पॉल्यूशन हद से ज़्यादे है इस परिस्थिति में बागवानी लगाना प्रत्येक मनुष्य का कमी है आवश्यक कर्तब्य है और इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है लोग अपने दरवाजे पे भी गमले में या फील्ड वगैरह हो तो वहाँ भी बागवानी लगाएँ और उसमें छायादार के अलावे फलदार वृक्ष भी लगाया जा सकते हैं जिससे फल भी प्राप्त हों छाया होगी और उस से के माध्यम से ऑक्सीजन वगैरह लोगों को मिलेगा और पर्यावरण का उस सुरक्षित किया जाएगा इस परिस्थिति और इसलिए राष्ट्र बागवानी मिशन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है उसके माध्यम से सरकार के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है एक हेक्टेयर में लगाने के लिए लगभग बीस हज़ार से पच्चीस हज़ार रुपये किसान को अनुदान के राशि रूप में लोगों को दिया जाता है और हम भी अपने आप को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आज से तीन सर्त बर्ष पहले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा हमने अपने एक एकड़ एक एकड़ भूमि में आम का पौधा लगाया था जिससे हमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन दरभंगा के द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ था और उसी सहयोग के आधार से हम भी अपने आप में वहाँ लगाएँ हैं एक एकड़ में हम आम का बगीचा लगाएँ हैं जो कि फलदार है और अच्छा फल दे रहा है फल का भी मुझे लाभ भी मिल रहा है और ऑक्सीजन पर्यावरण के लिए दृष्टिकोण से तो बेहतर है ही इसलिए हम प्रत्येक लोगों को आग्रह करेंगे जो वह जहाँ भी जितनी भी उनकी फील्ड हों या अपने घर पर हों या अपने बगीचे में अथवा अगर जगह कम हैं बाहर में रह रहें हैं तो बागवानी छोटा सा एक छत पर ही अपना एक छोटा सा बागवानी लगा लें गमले में ही लगा लें लेकिन पौधारोपण अवश्य कोई न कोई वृक्ष अवश्य लगाएँ कहा गया है जो एक वृक्षारोपण धर्म महान एक पुत्र दस पुत्र समान तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है जो ग्लोबि वार्मिंग से इस दुनिया को बचाने के लिए बागवानी अधिक से अधिक बागवानी लगाएँ जैसा ही सुविधा हो उस अनु जिस अनुकूल में उनकी परिस्थिति रहे वो जैसा लग सकें बस अवश्य लगावें अगर फलदा है काफ़ी भूमि है तो उस बृहद भूमि में लगावे अगर छू भूमि का अभाव है तो छत पर ही लगाएँ अगर कहीं बाहर रह रहें हैं तो अपनी छत पर ही लगा लें गमले में ही लगा लें लेकिन पौधारोपण अवश्य करें जिससे जलवायु जो है हम लोगों को वातावरण शुद्ध होगा और पॉल्यूशन से निजात पाई जाएगी समय पर वर्षा होगी समय पर बर्षा होगी और जिस तरह की अंधा धुंध विकास के दौर में पेड़ों की कटाई की जा रही है इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है जो निश्चित रूप से पेड़ पौधे लगाए जाएँ जिससे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए हम लोगों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और यहाँ जीवन जो है सो सुव्यवस्थित हो सके इसके लिए बागवानी नितांत आवश्यक